हरि ओम भाऊ हरि ओम ॿुधायो जी जी मां क्रिश भाऊ खे सुञाणा मुंहिंजो कस्टमर ई आहे मुंहिंजो गिराक बि आहे जी जी मुंहिंजो मालु ॿिएं नम्बर में बि वेंदो आहे ऐं टे नम्बर में बि वेंदो आहे हिकु महावीर ड्रेस वारो आहे टे नम्बर में तव्हांखे ख़बर हूंदव वॾी पार्टी आहे मां ओॾे बि पंहिंजो मालु विकिणंदो आहियां जी जी उहा मुंहिंजे मुंहिंजो साड़ी हिते जाम ख़ासि आहे ऐं ॿि बि लेडिस वेर प्रकार जाम आहिनि अलॻि अलॻि तरीक़े जा आहिनि साड़ी बि अलॻि अलॻि कपिड़े जी जीअं सिलिकोन थियो नाएलोन थियो ऐं अलॻि कलर पैटन डिजाइन सभनिनि में अवेलेब्ल आहे जी ॿुधायो न जी जी तव्हां जेतिरी जेतिरो वठंदुव मां हुन हिसाब सां अघु लाॻाए ॾींदोमांव तव्हां पेमेन्ट कीअं करणु चाहींदव कैश ते या ओधर ते तव्हां तव्हां मूंखे वाटस्प ते हाइ मोकिलियो मां तव्हांखे सभु फोटो पैटन अघु सां मोकिलियांव थो पोइ बि न हुजे त मां पंहिंजो माण्हू मोकिलियांव थो तव्हां वटि सैम्पल खणी ईंदुव तव्हां कपिड़ो ॾिसी करे मूंखे ऑडर ॾिजो भली जाम सालनि खां असांजो कमु आहे इहो सुठो हली वेंदुव जी जी जी जी मां मोकिलाए थो वठांव भली ऐं तव्हां पेमेन्ट जो ॿुधायो तव्हां कैश कंदाव मां अघु भली पंज रुपया घटि करे वठंदुमांव मां ऐं न त हिकु टको वियाज थींदुव तव्हां महीने खां पोइ ॾींदुव त पेमेन्ट भाऊ मां समुझा थो तव्हां जो नओं दुकानु आहे तॾहिं हिकु टको थो चहियां न त ॿ टका ॾींदा आहियूं असां ॿ टका वठंदा आहियूं ऐं हुन मथां असांजो होलसेल आहे तव्हां टीह चालीह था घुरो असां वॾे वॾे अमाउन्ट में मालु विकिणंदा आहियूं हले तव्हां पहिरियों दफ़ो ऑडर ॾियो था त बि मां तव्हां खे घटि में ॾेई थो वठांव न त मां इअं कंदो न आहियां जी जी जी सुठो लॻंदो असां अञा धंधो कंदासि ॿीं ॾियारी बि कंदासि हर ॾियारी कंदासि जी जय जय झूलेलाल